मध्य प्रदेश में कला और शिल्प क्षेत्र में राज्य के अन्य उद्योगों में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है कला और शिल्प क्षेत्र में बनाए जाने वाले कलाकृतियों का एक व्यापक बाज़ार बन गया है जो कि देश विदेश में प्रचलित है मध्य प्रदेश में जनजाति स्तर पर कई प्रकार कइ कला और शिल्प अत्यधिक फेमस हैं और इनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ देश विदेश में अत्यधिक प्रचलित हैं जो कि लोग मध्य प्रदेश से बाहर अपने घरों में सजावट के लिए लेकर जाते हैं तथा मध्य प्रदेश में बनी चँदेरी कि साड़ी तथा महेश्वर कि साड़ी भी पूरे भारत में और विश्वभर में प्रसिद्ध है इसी तरीक़े से बंजारा जनजाति कि कंघी शिल्प कुरकुर भील जनजाति का काष्ट शिल्प भील जनजाति का तीर धनुष शिल्प और बैकर जनजाति का बाह शिल्प विश्व प्रसिद्ध है इनके द्वारा बनाए गए शिल्पों को आज व्यापक पहचान मिली है जिससे कि मध्य प्रदेश का लघु और कुटिर उद्योग में एक विकास देखने को मिलता है जो महिलाएं यह काम पहले अपनी रुचि के लिए करती थी आज वही शिल्प उनके स्वाभिमान तथा उनके भरण पोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा यह हस्तशिल्प एक व्यापक बाज़ार के रूप में स्थापित हो गया है जो कि कई महिलाओं को रोज़गार प्रदान कर रहा है तथा उन्हें स्वशक्त बना रहा है हस्त शिल्प से मध्य प्रदेश कि जनजाति स्तर पर महिलाओं ग़रीबों और बेटियों को एक नया मुक़ाम मिला है जिससे वे आज अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं तथा अपनी एक अलग पहचान बना सकती हैं तथा इस हस्तशिल्प से मध्य प्रदेश को भी विश्वभर में एक अलग पहचान मिली है